हाँ मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है ऊंचाई देखना एक दम चक्कर आने लगते हैंगे हैं हमेशा क्योंकि कभी मैं इसलिए डर और लगता है कि मैं हमेशा ऊंचा नहीं बैठ पाया जब मैंने ऊंचा उठने का सोचा जभी नीचे गिर जाता हूँ इसलिए मुझे ऊंचा उठने का बिल्कुल शौक़ नहीं जब भी ऊंचा उठने की सोचता हूँ पता नहीं क्या मैं उलटा बीच गया नीचे उठ के सोचता हूँ तब ऊपर उठ जाता हूँ उलटा होता है हैं तो हमेशा मैं ज़मीन से जुड़ा आदमी हूँ तो ज़मीन की सोचता हूँ ऊंचा उठने की सोचता नहीं हूँ काश मेरे पर होते मैं पंछी होता तो उड़कर दूर चल जाता और उड़ता रहता फिर ज़मीन पर नहीं आता ज़मीन क्योंकि ऊंचाई लेकिन ऊंचाई जब भी देखता हूँ धड़ाम से नीचे गिर जाता हूँ इसलिए मुझे नीचे देखने का ही ज़्यादा शौक़ है